जय झूलेलाल मूंखे संगीत ॿुधण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मूंखे संगीत ॾाढो वणंदो आहे ॾाढा सारा संगीतकार आहिनि जंहिंजा गाना मूंखे ॾाढा बेस्ट पसंदि आहिनि जीअं त लता मंगेशकर किशोर दा बर्मन साहिबु नेहा कक्कर अरीजीत सिंग सोनु निगम शान हिमेश रेशमिया ऐं हिननि सां गॾु हिंदी कलाकारनि सां गॾु मूंखे सिंधी संगीतकार बि ॾाढा पसंदि आहिनि जीअं त जतिन उदासी ऐं मोहित लालवाणी इहो मुंहिंजे भाउ खे ख़बर पियो त उन हिकु कॉन्सर्ट जा टिकिट आणे ॾिनईं टिकिट जो इंतज़ामु कयऊं क़िस्मतीअ सां असांखे अॻियां अॻियां जी सीट मिली हुई उते जतिन उदासी आयो हो इन समारोह में जतिन उदासी पंहिंजा एॾा सुठा सुठा गाना ॻाया हुया पूरो माहोल खे हरो भरो करे छॾियो छा त झूम धूम मचाए छॾी हुआईं सभु माण्हू ईअं नचनि टपनि पिया एॾा सारा सिंधी गाना जीअं त लाल मुंहिंजी पति ऐं ॾाढा सारा शादीअ वारा सिंधी गाना ॻाया हुआईं जेके असां शादियुनि में अॼु बि सिंधी गाना चालू करे नचंदा आहियूं लाॾनि में शादियुनि में अॼु बि असां ॾाढो हुनखे मस्तीअ सां नचंदा आहियूं जय झूलेलाल